فوٹوگرافی ہم لوگ جو ہے فوٹو سے فوٹو کھینچتے ہیں فوٹو فوٹو جو ہے پڑھنے کا چیز ہے فوٹو جو ہے اچھی بات ہے پھوٹو جو پڑھنا پڑھنے کے لیے جاتا ہے پھوٹوگرافی جو ہے ہم لوگ پھوٹو بناتے ہیں اور وہ جو ہے جو پڑھ لکھ کر کے پھوٹو وٹو بناتے ہیں صحیح سے صفائی کرتے ہیں پھوٹو کا پھوٹو سے ہم لوگ بہت سی چیز پھارم ورم بھرتے ہیں تو اس پہ سجتے ہیں پھوٹو جو ہے پھوٹو کتنا پھوٹوگرافی سیکھنے کے لیے پٹنہ وغیرہ جاتے ہیں پھوٹو ہماری اچھی بات ہے پھوٹو جو ہے ہم لوگ کھینچتے ہیں فوٹو سے پھوٹوگڑاپھی بنانے کے لیے سب چیز ہے جو سویدھا ہوتا ہے پھوٹو کے لیے صحیح سے اچھی طرح سے پھوٹو کھینچنے کے لیے تو لوگ تعریف کرتا ہے فوٹو کا جو یہ فوٹو صحیح سے ڈھنگ سے نکال پاتے ہیں پڑھنے کے لیے بھی اس کے لیے کورس ہوتا ہے پڑھنے کا پھوٹو وغیرہ سے اور وہ فوٹو جو ہے صحیح سے فوٹو کا کھیچنے کا بھی کیمرہ آتا ہے اس میں جو ہے فوٹو کھنچانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے فوٹو صحیح ڈھنگ سے کھینچنے کے لیے لوگ بھی پھوٹو جو کھینچتا ہے اس کا تعریف کرتا ہے یہ کون گاؤں میں جا کر کے پڑھا ہے جو فوٹو صحیح سے نکال لیتا ہے